हा मां जॾहिं घर खां परे वेंदी आहियां त मां पंहिंजे घर जी सुरक्षा लाइ निगराणीअ लाइ कैमरा जो इस्तेमालु कंदी आहियां हिन सां मूंखे ॾाढी सहूलियतूं आहिनि पहिरीं सहूलियत इअं आहे त मां लाइव वीडियो ॾिसी थी सघां कि मुंहिंजे घर में छा वेठो थिए इहो मां लाइव ॾिसी सघां थी ॿियो बि मूंखे इअं सहूलियत आहे कि घर में कोई चोर चकार त न घुसियो आहे हिन इहो बि मां ॾिसी सघां थी टियो सहूलियत इअं आहे कि मां अलाम अलाम सां छा थींदो कि मुंहिंजा आस पढ़ोस जा पढ़ोसी जेका हूंदा पासे वारा हूंदा हुननि हुननि खे ख़बर पई वेंदी ऐं चकीत थी वेंदा ॿियो ॿ तरिफ़ा ऑडियो मां भले न किथे बि हुजा त मां ॿ तरिफ़ा ॿिन्हिनि तरिफ़ा ॻाल्हाए सघां थी कैमरा जे थ्रू